औ उन्दैफ्राबोथ' हारिमुखौ फालियो जेरै बैसागुफ्राव दा बैसागुआव कालचारनि द'खना गाननानै द'खना गाननानै जोमग्रा जोमनानै आर'नाइ लानानै खाफ्रानानै बिदिनो मागियो न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मोसायो रंजायो गामियाव बैसागुखौ गाजा गोमजायै बारहोयो बिदिनो दमासिफ्रावबो फिथा सौराय बायदि सवनानै बयनोबो जाहोयो रानो आरो बिदिनो खाजा जाफैयो आरो

आमथिसुवाफ्राव खान्थाल थाइजौ जायो हाग्रा एवो हाग्रा एवो आरो बल गेलेयो उन्दैफोरनाबो दावला सौलायनाय दुरुं बोनाय बायदि गेलेहैयो काबादि

काति बैसागुआवबो दुब्लियाव जेवारि सावहैनाय बायदि बैसागुआबो दङ रोखोम नायै रोखोम बैसाग बैसाग बिहु अ बैसाग बैसागु दमासि मागो बिहु बायदि बैसाग बैसाग बैसागुआवहाय जोङो बिदिनो बोसोर गोदानखौ बरायनानै गस्ला गोदान गामसा गोदान आर'नाइ गोदान लानानै बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै बैसागु बरायो खाथ्रि बिबार रायदों बिलाइ बायदि दाननानै न'खरखौ समायहोयो मोसौ मोसाखौ थाव गोथां हांगार फुननानै देलायहोयो थुखै हैयो थिख्लि बिलाइजों बुयै बुयै गान खनो लाव फानथाव खुबैदेरनानै

मोसायो बिदिनो उन्दैफ्राबो गोबांनो मोसायो बरायफायो दमासिफ्राव प्लास्टिक लायै लायै लारु मागिहैयो मानसिफोरनाव गिदिरफोरखौ खुलुमनानै मान होयो बैसागुआव बिदिनो बिसोरहाबो सानोना बैसागुआ गोबावजों खेबसे फैनाय मोसानो लुगैयो गोबावजों खेबसे नुनाय लोगोफोरनो इन्टारेस्ट हमजानो लुगैयो बैसागुनि नामाव बयजोंबो सोरबा सोरबा गोजान जायगायाव बैसागु नायनांगौआ पिकनिक थाङो बेरायनो आलासि जानो थाङो रंजाहैयो सोरबा सोरबा गामसा दान हरनाय बैसागुनि नामाव गोस्थोनायनो मोजां मोननायनो बर'फ्राबो गोबां सोरबा सोरबा लोङै जायै मोसायो जौ लोङो जुमाइ लोङो बैसागुआवहाय बेदर जायो अमा सिथारो मोसायो बक्स दामनानै दल दामनानै जोंनिआवथ' बांसिन गिदिर गोलावफ्रा गोरों गोरोंफ्रा दल दामो खाम सिफुं जथा दामनानै गामिखौ बैसागु बरायनायाव गोमसारहोयो खाम सिफुंनि सेरजानि मिलौदो देंखोआव बैसागुआव मोजाङै खुंहोनो फैयो उन्दै ओनलाफ्राबो मोसाफायो जायनि जाहोनाव जों बैसागुखौ उन्दै ओनला बेराइ बेनोथ' गासिबो नागारनो हाया रंजासारजोबो बैसगुआव गोजोन्थों